अमृतसर बियास मुंबई नैनीताल माथेरान हरिद्वार इन्हनि सभिनी जॻहनि ते घुमण में मूंखे जाम मजो ईंदो आहे अमृतसर में गोल्डन टैम्पल में गुरूअ जा दर्शन कंदा आहियूं ऐं मन खे शांति मिलंदी आहे माथेरान पहाड़ी इलाइक़ो आहे हिते गाॾियूं न हलंदियूं आहिनि ऐं हुते ताज़ी हवा ईंदी आहे कश्मीर त सुंदर आहे ऐं स्वर्ग आहे असांखे हुते घुमण लाइ जाम कुझु मिलंदो जीअं त गुलमार्ग त असांखे हिननि सभिनी शहरनि में जरूर घुमणु खपे ऐं जाम मजो करणु खपे